नमस्कार सर थाने से बोल रहें सर सर जी सर मैं इधर अपने स्टेशन आ रखा था जोधपुर स्टेशन तो सर मेरा मोबाईल खो गया मैंने इधर कंप्लेंट लिखाई पर अभी तीन चार दिन हुए मिल नहीं रहा मैंने उधर भी एफ आई आर करवाई थी अभी तक नहीं मिला सर ऐसे स्टेशन पर गिरा था फिर मैंने आपको कंप्लेंट भी लिखाई थी मैंने उधर जी आर पी एफ में लिखाई अभी दो दिन पहले हाँ आपको करी थी थाने पर करी थी जो बैठा था उसको कराई थी सर हाँ बाबू लाल जी जो भी बैठे मुझे नाम तो नहीं मुझे नाम तो नहीं पता सर सर मैं तो इधर सर मेरे को तो पर सर मैं तो इधर टूर पर आ रखा था मतलब हाँ नहीं नहीं वहीं पर नहीं जी फोन तो ट्रेन में किया था मैंने फोन तो उधर आया भीड़ भड़ाक्के अरे मुझे याद नहीं सर मैंने फोन निकाला था फोन करने के लिए जेब में था फोन अब मैंने पता नहीं फोन किया उस से मैंने अरे मुझे याद नहीं है सर मैंने फोन निकाला था फोन करने के लिए जब मैं इधर आया था फोन किया था मेरे दोस्त वगैरह किसी को वो मेरे को सामने लेने आएं ऐसा ना हो कि सर उधर पाँच सौ तीन है सर मेरे हिसाब से

सर पता नहीं मैंने दो सर मैंने दो तीन दिन अभी मैंने दो कल भी फोन किया था कल भी यही कहा था हाँ मिल जाएंगा अभी जाँच अधिकारी से पूछते हैं जाँच करते हैं सर अभी मैं इधर मेरा सैमसंग सैमसंग का था सर सैमसंग जियो फाइव

तीन महीने बोले तो सर ध्यान नहीं है कब लिया था सर मेरे को तो सर मेरा ही है मेरे फोन फोन के पीछे पैसे पड़े थे दो तीन हजार रुपये वो भी है सर अब मैं कैसा आऊं मेरे पास तो आने के भी पैसे नहीं है सर मैं तो नहीं सर आप तो आपकी बात सही है पर अब आप बताओ मैं कैसे आऊं मेरे पास तो फोन मैं पैसे सर सर बैग उस पर बैग में ई एम आई नम्बर सर मेरे फोन पर मेरे पास फोन सर आपकी बात सही है पर जी सर आपकी बात सही है सर फिर मैं क्या करूं मैं मैं मेरे पैसे तो कहाँ हुए सर दो दिन तो हो गए फोन करते हुए अभी तक मेरे को तो फिर मैं किसको जाके बोलूँ सर पुलिस तो फिर सात दिन तो फिर मैं इधर क्या करूँ मेरे पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं है